आं बिदिनो गामियाव गामिनि गथ'फोखौ तिउसन फोरोङो बिदिनो आरो गथ'फोरखौ रोंजानो लुबैयो आङो बिदिनो आद गथ'फोरजों हानायमानि आङो हेफाजाब होफायो आरो बेबायदि मानि गामिनि गथ'फ्रा रोंलांनांगौ बेबायदि रोंजानो लुगैयो आङो